हँ साइकिलके कितना

ओ आइकाल्हि जे मोटका पहिआ बला चललै यऽ ओ कए हजार के

हम फेर घूराए सकै छियै हमरा कागज पत्तरके साथ ने देबै समान पहिआ आर कऽ ओ टायर केतना दिनके छै केना छै नहि छै सात हजार बला केहन छै सात हजार बला केहन छै बियालिस सए टका लागतै

हँ ठीक छै नीलम कम्पनीके छै चारि हजारके दै छै लेबै कि नहि लेबै तऽ हम दोकनदार कऽ कहबै तब कहि देतै ठीक छै